جب ہم کو پہلی مرتبہ کچھ پکانا ہوتا ہے تو میرا تجربہ یوٹیوب سے ہی ہوتا ہے میں کسی سے کال کر کے نہیں پوچھتی ہوں لیکن میں یوٹیوب سے سرچ کر کے کوئی بھی نیو ریسیپی یا پھر کچھ بھی بنانا ہوتا ہے تو بنا لیتی ہوں